बॉलीवुड व टॉलीवुड ने भारत में हर जगह फ़ैशन टेंड को प्रभावित किया है ऐसी कई सारी फ़िल्में व करैक्टर हैं जिन के कपड़ों की शैली देख कर मैं भी प्रभावित हुआ हूँ जैसे कई सारी फ़िल्में जिनमें से कुछ फ़िल्में जैसे भूल भुलैया उसमें जो की कैरेक्टर है कार्तिक आर्यन उनकी हरे राम वाली ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद आई वह हर जगह बिकने भी लग गही थी वह मुझे बहुत ही पसंद आई मैं उसे वैसी ड्रेस पहनने की बहुत ही उमंग व आशा रखता हूँ वह ड्रेस बनाने की मैंने बहुत ही कोशिश करी है हमारे मोहल्ले के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने वह ड्रेस पहने हुए भी देखा है उस जैसी दिखने वाली कई ड्रेसों के विक्रेता भी हर जगह फैल चुके हैं जो कि मुझे अभी बाद में ही पता पड़ा था वह वैसी ड्रेस में भी बना चुका हूँ जो कि मुझे बहुत ही पसंद आती है और जो कि मेरे ऊपर बहुत ही अच्छी लगती है